हेलो आप होटल के मेनेजर बोल रहे हैं आप दरबार होटल से बोल रहे हैं अच्छा तो मैं यह जानकारी लेना चाहती हूँ कि आपके यहाँ किस तरीके की सुविधाएँ हैं और पार्किंग व्यवस्था है या नहीं टेबिल वगैरह कितनी एक टेबिल में कितनी चेयर्स हैं कितने लोगों का डिनर हो सकता है यह सब जानकारी मुझे चाहिए और आपके होटल का समय कितने से कितना है पार्किंग की व्यवस्था है या नहीं और होटल कितने बजे बन्द होता है यह सब जानकारी के लिए मैंने आपको कॉल लगाया है